क्या आप टी वी शो शार्क टैंक के बारे में जानते हैं या जानते हैं यह लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कैसे प्रभावित करता नहीं मैं किसी भी टी वी शो के बारे मे नहीं जानती और ना ही यह समझती हूँ कि टी वी पर देख कर के किसी भी व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए सब से पहले तो व्यक्ति की अपनी लगन होनी चाहिए उसका ख़ुद का जो है अपने मन मे लगन होगी तभी वो किसी लगन भी होगी और वह महनती भी होगा तभी वह किसी व्यवसाय को शुरू कर सकता है और उस में सफलता प्राप्त कर सकता है अगर टी वी देख कर के व्यवसाय शुरू हो सकते तो हर व्यक्ति व्यवसायी होता मैं ऐसा नहीं मानती की किसी टीवी शो को देख कर के कोई व्यवसाय शुरू किया जा सकता है हर व्यक्ति से यही कहा जाता है या तो वे पुराने व्यवसाय जो होते हैं उनकी बारे मे जानकारी ले के उनके द्वारा किए गए प्रयासों से प्रभावित हो कर के अपने कार्य को करे यदि वह उन से नहीं शिक्षण लेंगे तो टी वी शो से वे कभी भी अपने व्यवसाय मे सफल हो पाएंगे यह मेरा अनुभव नहीं है